آن لائن پڑھائی آج کل اچھی ہو گئی ہے اس لیے نا کیا کیاتے ہیں جب بیچ میں لاک ڈاؤن لگا تھا تو نا سب بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جس سے ان کی نہ پڑھائی بہت بہت ساری نہ پڑھائی نہیں ہو رہی تھی بہت سارے بچوں کی جسے ان کا نقصان ہو رہا تھا تو نا وہ موبائل پہ ہو یا لیپ ٹاپ پہ ہو اس پہ نہ آن لائن کلاس کرتے تھے کوچنگ کرتے تھے اور آن لائن پہ ہی پڑھائی کرتے تھے ہے ان کی وجہ سے نا ان کی پڑھائی پوری ہوتی تھی نہیں تو وہ نا پورا دن گھر میں رہتے تھے اور کوئی بھی چیز کی پریشانی ہو تو وہ آن لائن پہ ہی پڑھتے تھے یا کسی چیز کو پوچھنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ آن لائن کے ذریعے پڑھائی کرتے تھے کسی بھی کلاس کا ہو تو ہر ایک کلاس کے نہ پڑھائی آن لائن بھی ہوتی ہے اور اب تو اور آسان ہوگئی اب کوچنگ کوچنگ نہیں بھی جاؤ تو آن لائن کلاس کر لو موبائل پہ ہو یا لیپ ٹاپ پہ ہو کسی بھی چیز پہ ہو آن لائن کلاس کرتے رہو جس سے ہماری پڑھائی ہوتی ہے اور گھر میں بیٹھے رہو آرام سے لیپ ٹاپ پہ ٹی وی موبائل پہ آن لائن کلاس کرو اور کرتے رہ کرنا چاہیے کیونکہ آن لائن کلاس کرنے سے نا ٹائم ٹائم کا بھی بچت